आं ओरैनो मोसौखौथ' बेराम जाब्ला ओह मोनसे माबा दङ हाजोनिफ्राइ लायो आङो आलु जाथि बुस्थु ओरैनो बे मोसौ बेमाराव होयो आरो आं बेनि उनाव बेलेक आं डाक्टरनिफ्राइ आं लायनो रोङा आं मिथिबाङाखैबो आं दा मिथिनो थाखै जेबो राहा लामा नागिरदां नाथाय आङो ओरैनो हाग्रा बंग्राखौ देना होयो आरो मोनसे जाबाय उराउद होनाय मोसौआ जुदि गुजुबाय थाब्ला बे उराउदखौनो देनानै होयो मोसौ बेमाराव गोदोनो बेदोंनो होबाय थायो आरो लोगोसे बै जेनोबा मोनसे दावनि बेमाराव ओरैनो हाजोआव मोनो बे बे दा मोनो थाङा होनबाबो आं लायो बेखौ बिनि मुङानो जाबाय ओरैनो माबा लाल बुनुराज होन्ना बुङो आरो नामखौ मोनाखै आं बिनि नामखौ बे लाल बुनुराजखौनो देनानै आङो माइरंजों आदाराव लगायना होयो बिदिनो फ्राइ दाउआ बेरामथ' जाथ'आखै आंनियाव बे खिनियानोसै आरो